मेरा पसंदीदा गाना है भक्ति गाना जो हम अपना घर में सुनते हैं या कहीं मंदिर भी जाते हैं तो मंदिर पर भी भक्ति गाना सुन गाना अगर चलते हैं तो मैं वहाँ दो मिनट बैठकर के उस गाने को सुनती रहती हूँ ये सुन तो अपना घर में भी सुना अपना छोटा सा साउंड है अपना मोबाइल में चिप्स लगा के चिप्स में अपने यूट्यूब पे द्वारा गाना निकाल लेती हूँ निकालकर के उस भक्ति गाने को लगाकर के हम सुनते हैं और अपना भी गुनगुनाते हैं हमको ना सबसे अधिक प्रिय है भक्ति गाना में माता वैष्णवी का जो जितना भी भक्ति है माँ शेरावाली का वो गाना सुनते हैं ओ गाना सुनते रहते हैं और भगवान महादेव जी का जो अभी हमारे यहाँ ये सुनते हैं हमारे यहाँ बहुत जोर सोर से सभी दीदी हमारी जो गाँव की बहन वहिन सब हैं सभी गुरू बहना बनके एक टोली बनाकर के सभी शिव शिव से परिवार हैं ओह सब शिव चर्चा करती हैं जो इसमें जो शिव चर्चा में जो भक्ति भजन होते हैं वो भी हम अपने यूट्यूब के माध्यम से निकालकर के ऊ भी सुनते वो भी भजन सुनते हैं साथ ही अपनी बरखा दीदी दीदी का भी हम ऊ निकाल के परिवचन ऊ भी सुनते हैं हमको परिवचन से सुनते हुए ऊ शिक्षा प्राप्त होता है जब सुनते हैं तो मेरा मन शांत हो जाता है जो हमारे अंदर जो मन में जो विचलितपन रहते हैं ओ हम मेरे अंदर से निकल जाते हैं तो हमको तुरंत शांति लगता है कि मेरे हमको कोई दुख कुछ तकलीफ है ही नहीं हम उसी भक्ति में मगन मग्न हो जाते हैं इतना ही अगर हम बिसावन पर सोने जाते हैं तो सोने के टाइम भी हम यूट्यूब खोलते हैं भजन निकाल लेते हैं अपना जो हमको पसंद है जैसे भक्ति गाना अपने महादेव जी के एक ठो भजन सुन लेते हैं सुनने के बाद सबसे पहले सबसे ज़्यादा हमको जब ये बोलते हैं न हरा बोला हरा हरा शिव इन इस तरह से जो हमारे शिव चर्च में जो पहला होता है भक्ति शुरू होता है गाना तो ये हम सुनके सुनते सुनते हम सो जाते हैं फिर सुबह जगते हैं तो हम अपना क्रिया से जो भी विविध होके आते हैं फिर मुबाइल लेते हैं हाथ में फिर मुबाइल खोलते हैं गाना लगा देते हैं भक्ति गाना लगाकर के हम रख देते हैं उसके बाद हम घर का काम ऊम करते हैं औ भक्ति गाना सुनने में जो हमको रुचि है ये रुचि हम अपने परिवार में भी ये सभी को बताते हैं कहते हैं कि जब दुनिया में आए हैं तो सारा कार्य को करते हुए थोड़ा सा अपना भगवान के लिए भी समय निकालना है अपने गुरु के लिए भी समय निकालो जब हम अभी भगवान के लिए समय निकालेंगे तो भगवान भी हमारे लिए समय निकालेंगे उह भी हमारे ऊपर दया करेंगे अगर आज हम ऊपर वाले के लिए भी अपना समय नहीं निकालते हैं सारा समय अपना घर परिवार अपने बच्चे बच्चे ओ में लगा देंगे तो उसमें क्या उससे क्या हम प्राप्त होगी हम इसी दुनिया में ये जो आए हैं यही करने के लिए अगर इसी दुनिया में इतना जितना ही समय मिला है इसी में से इतना बहुत ही समय मिला है हमको बहुत भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त हुआ है इसी मनुष्य के ही जीवन में मनुष्य का जीवन इतना अच्छा होता है कि हम अपना से हर काम हर चीज कर सकते हैं हम स्वतंत्र हैं हम किसी के दबाव में नहीं हैं किसी के बंधन में हम नहीं हैं हम लोग अपने से ये करते हैं क्या हम अपने घर में हम पति पत्नी हैं हमारे दो बच्चे हैं सब एक साथ मिल के भक्ति भजन सुनते हैं फिर जब संध्या के समय होता है तो संध्या में भी हम सुबह में तो हम बजरंग बलि के भक्ति हनुमान चलीसा लगा के सुनते हैं जय हनुमान के जब जी सुनते हैं तो उससे शक्ति मिलती है अंदर से लगता है कि हमको ऊर्जा प्राप्त हुई जब हम कहते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिल तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवनसुत नामा जो सुनते हैं न तो लगता है कि हाँ भगवान जी हमारे यहाँ साक्षात अपलब्ध हैं भगवान ऐसे ही हम सब अपने बच्चे से भी बोलते अपने बजरंग बलि के तरह अपने आपको सहनशील बनाओ शक्तिमान बनाओ आत्मनिर्भर रहो अपने आप पर रहो एक दूसरे का मदद करो बेटा ये नहीं कि एक दूसरे को पीछे पीठ पीछे बुराई करना है किसी का नहीं सुबह फिर एक साथ मिलके सभी आदमी माता अम्बे का आरती करते हैं उसके बाद भोगल मईया को भोग लगाते हैं उसमें भजन लगा देते हैं यहाँ तक उससे भी आरती मईया का हम सभी गाते हैं माँ जय माँ अम्बे मईया जय अम्बे गौरी मइया जय श्यामा गौरी इसके लास्ट में हम अपने गुरू महादेव का भी भजन करते हैं करते तो कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारं भुजगेन्द्र हारम सदा वशंतन हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामी भवम भवानी सहितं नमामी भवम भवानी सहितं नवामी तुम्हीं ही हो